हेलौ हँ बैशालीसे बजै छी की समाचार ठिक छी ई महराज एम्हर तऽ बुझियौ की हेत्तै किछु नहि मैथली बला यानि की दमदार नहि ने छै तहन तऽ एतऽ आहाँके हर तरह सऽ लैंग्वेज रहिते छै भोजपुरी के भेल अहाँके हिन्दीके जादा लैंग्वेज छै हुनका सबके इएह सब रहै छै अहाँ सब दिस कारण की नहि ने भेटै छै हमसब तऽ आबि जाइ छियै एमहर तऽ अपनो भाषा पर मे यानि कि केओ बात केनिहार नहि भेटै छियै हूँ अच्छा आ जे श्यामा जे श्यामा माइ मन्दिर के जे सुनलियै बहुत उजागर नाम सुनै छियै बहुत उजागर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओ एहि चीज हमरा सबके बैशाली सऽ अहाँके अहाँके पटना मुझप्परपुर सबके बीचमऽ यानिकि पड़ै छै तऽ एहि सबके बिचमे अहाँके छै गङ्गा सेतू सेहो छै अहाँके अहाँके ई देखियौ सब अहाँके भोजपुरीमे होइ छै जत्तेक भोजपुरीके अहाँके जादा एमहर सबमे देखै छियै अहाँके रहल आ हिन्दीके प्रयोग सेहो कएल जाइ छै मैथलीके एमहर सबमे नहि ओत्तेक यानिकि जागरुकता देखै छियै फेर एलियै हँ जे हम अहाँ भेट गेलहुॅं तहन तऽ ठीक छै नहि तऽ ओना यानिकि सङ्कोच करैत रहै छथिन बजैमे जेना लगै छथिन नहि रहतैथि मैथलीके बात बजतैथ हिन्दीके ओ हो हो हो आह आ अच्छा अच्छा चलियौ सर ठीक छै बौआ